नमस्ते जी मैम

जी मैम चार रूम अवेलेबल है

जी जी मैम दो रूम में आप दो रूम जो है उसमें दो में ए सी है बैड है टी वी है और टॉयलेट रूम सबका अलग अलग है और दो रूम जो है जिसमें आपको ए सी और टी वी नहीं मिलेगा जी जिसमें पूरी सर पूरी फैसिलिटी है दो रूम है जिसमें ए सी टी वी पलंग है उनके दो हजार दिन का है और जो दो हैं उनके एक हजार है जी जी जिसमें आपको ए सी और टी वी नहीं मिलेगी उसके चार्जेस एक एक हजार है और जिसमें पूरी फैसिलिटी है ए सी टी वी पलंग वाली वो है दो हजार पर डे जी मैम वो आपको होटल के सामने ही पार्किंग एरिया है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकती हैं नो मेम वहाँ पे जो पार्किंग एरिया में जो आपकी गाड़ी की देखरेख करेगा वो आपसे हंड्रेड रुपीज़ लेगा जी जी वो पार्किंग एरिया में पार्किंग एरिया वाले का है वो मैम यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं सामने भी एक और होटल है हमारे यहाँ पे उतना स्पेस नहीं हो पाता जिसमें गाड़ियाँ चोरी हो जाती है तो आपको देखना पड़ेगा फिर अगर आप अगर गाड़ी के चार्जेस नहीं देती हैं तो गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी रहेगी अगर आप पार्किंग एरिया में दे देती है पैसा तो वो पार्किंग एरिया वाले जो हैं वो आपका देख लेंगे जो सर वहाँ रहते हैं नहीं मेम होटल में कैमरे लगे हुए हैं कैमरा अवेलेबल है पर रूमों में नहीं है जी नहीं जी जी जी जी बिलकुल लॉक रहेगा वो चाबी हमारे वेटर के पास रहेंगी आप उसे दे कर जा सकते हैं लॉक करके खुद जा सकते हैं आप जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन रूम की जिम्मेदारी आपकी रहेगी मेम हम सुबह नाश्ते में आपको प्रोवाइड करेंगे आलू के पराठे आपको ब्रेड ऑमलेट चाहिए ब्रेड ऑमलेट समोसा सांभर वड़ा डोसा जो भी आप खाना चाहते है सुबह नाश्ते में आपको मिलेगा और दोपहर के लंच में है आपको वेज चाहिए वेज नॉनवेज चाहिए नॉनवेज और रात के डिनर में भी आपको मैम नॉनवेज और वेज दोनों अवेलेबल है आप जो भी खाती है वो सब मिलेगा यहाँ पर जो चार्जेस है जी हल्का नाश्ता में रहता है ना सांभर वड़ा इडली आलू के पराठें मेम दोनों चीज़ अवेलेबल है आपको जो चाहिए टी वी और कॉफी भी दोनों जी मेम उसका दो हजार रुपये है पर डे आपका उसमें खाने का नाश्ते का मतलब नाश्ता लंच डिन्नर तीनों है दो हज़ार में

जी आपको लंच के बारे में बताना है ओके मैम यहाँ की स्पेशल डीस हे आपको वेज में वेज में पूछनी है वेज में खानी है आपको वेज आप वेजिटेरियन हैं जी तो वेजिटेरियन में है पनीर पुलाव वेज पुलाव रोटी सब्जी तंदूरी रोटी हमारे यहाँ की फेमस है और मटर पनीर और यहाँ की जो टमाटर की चटनी वो भी बहुत फेमस है मैम टमाटर की चटनी बहुत फेमस है भाटे का भरता

ओके मैम ओके पर मैम उस उस रूम में बेड एक ही मिलेगा ओके मैम मैं बुक कर दूँ मैम जी जी जी जी ठीक है मैम ओके ओके